हाँ यार मुझे डांस करना बहुत पसंद है मैंने बचपन से भी इस्कूल में बहुत सारी प्रतियोगिताओं में डांस किया है हाँ हमारे गाँव में बिना नवरात्रि में जब भी डांस होते थे तो मैं बहुत डांस किया करती थी हमारे इधर के तो एक तो इतने सारे दोस्त भी हैं तो मेरे साथ में सब प्रतियोगिता में भाग लेते थे हम सब लोगों को में उन हम सब लोगों को ना मेरा डांस भी करना बहुत अच्छा लगता था हम नई नई स्टेप करते थे तो सब लोगों को पसंद भी आती थीं सच कहूँ तो यार डांस मेरे लिए ना एक जुनून है जब भी मैं डांस करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत खुशी मिलती है ऐसा लगता है जैसे मैं डांस के लिए ही बनी हूँ इतना मज़ा आता है यार सबके साथ डांस करना इन्जॉय करना हम लोग हर गाने पे नई नई स्टेप्स देखते हैं नए नए गाने पे डांस करते हैं हमारे यहाँ हमारे यहाँ पे जैसे कभी वो नवरात्रि वगैरह में वो होते हैं क्या बोलते हैं उनको जब डांस होते हैं वो